میرے خیال سے زبان ہماری پوری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اگر ہمارے پاس زبان ہی نہیں ہوگی تو ہم کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں لے پائیں گے ہم کسی بھی چیز کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ زبان اچھی رہتی ہے ہم نمک تیز ہے یا کوئی چیز میٹھی ہے پھیکی ہے ہم اسی زبان سے بتا پاتے ہیں یا کسی کے ہمیں اچھا برا بولنا ہے یا کوئی ہمیں کچھ برا بول رہا ہے ہم اپنے بارے میں اس کو اچھی باتیں اسی زبان سے بتا پائیں گے ہمارے پاس زبان نہیں ہوگی تو ہم اس کو اپنے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں بتا پائیں گے کچھ اچھا نہیں بول پائیں گے ہم اپنی تعریفیں اس کو نہیں کر پائیں گے اپنی خاصیت اس کو نہیں بتا پائیں گے یہ زبان ہمارے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے